جی میں اپنے ادھر تو جانتا ہوں ٹریول ایجنسی کو جو ہز وغیرہ کے لیے لے جاتی ہیں بٹ ان سب کا جو ایک اپنا ہوتا ہے کچھ جیادہ ہی ایکسیس منی بولتے ہیں اینڈ جو ہے جو نارمل فیئر ہوتا ہے ان سے بہت جیادہ ہی وہ بولتے ہیں اور جو کہ ایک عام انسان کو ان سے دینا تو پڑتا ہی ہے بٹ تھوڑا جو ہے ہم ایک دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں تو ان کا دھیان رکھنا چاہیے اور جو ایسے دین کے کام کے لیے بھی اور جو نارمل فیئر جو عام انسان ٹریول کرتے ہیں جو روج کا ہے روج مرہ کا ہے جو اپنے سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی کھیال رکھنا چاہیے کہ ہر چیج کا ایک جو ایکچوئل منی ہوتا ہے وہ اتنا ہی لینا چاہیے اس سے اس سے جیادہ نہیں لینا چاہیے اور اپنے آپ کو کھیال رکھنا چاہیے اور جو ٹریول ایجنسی ہیں وہ اپنا من مانی جو چلاتے ہیں وہ نہیں چلانا چاہیے اور جو بھی ہو ایک نارمل فیئر لینا چاہیے ہر انسان سے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو ان سے ایک نارمل چیجیں لینی چاہیے اور اپنے ہر چیج کا دھیان رکھ کے اور ہم دین کے کام کے لیے ایک حج وغیرہ کے لیے لے جا رہے ہیں تو ان میں جو ہے ایک ایکچوئل منی ہوتی ہے وہی لینا چاہیے ان سے نہ جیادہ لینا چاہیے نہ کم جو آپ کا نارمل فیئر بنتا ہے وہ لینا اس سے کوئی دکت نہیں ہے بٹ جو ایکچوئل نارمل فیئر سے جیادہ لیتے ہیں ان سے پرابلم ہوتی ہے عام انسانوں کو تو اس بات کا کھیال رکھنا چاہیے اور ویلیڈیٹی پہ چلنا چاہیے ایک ہر چیج کو ایسورنس لے کے